हमें हमारे होमटाउन के बारे में सबसे ज़्यादा वहाँ का खाना पसंद है क्योंकि वहाँ पर जो खाना बनता है वह बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है इस वजह से हमें हमारे होमटाउन में जो ढाबा है वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है